मुझे जीवन में बहुत सारे कार्य करने पर आनंद की अनुभूति होती है जिनमें सबसे पहला कार्य है मुझे अपने घर परिवार के साथ में समय व्यतीत करना तथा साथ में घूमना रहना बातें करना तथा अपने परिवार को अपना समय देना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है तथा इससे मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है तथा मेरे जीवन में इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यों को करने पर खुशी प्राप्त होती है जैसे खेल खेलना घूमने जाना दोस्तों के साथ बैठना पढ़ाई करना क्रिकेट खेलना तथा इनमें मुझे बहुत रुचि है तथा मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है जिससे मुझे अच्छा महसूस होता है खुशी मिलती है तथा घर परिवार के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम व्यतीत करने में भी मैं अपने आप में बहुत खुशी महसूस करता हूँ तथा मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तथा मुझे मेरा सबसे ज़्यादा अभिरुचि पुस्तक पढ़ने में है पुस्तक पढ़ना मुझे बचपन से ही अच्छा लगता है तथा फ्री टाइम होते ही मैं सबसे ज़्यादा पुस्तक पर ध्यान देता हूँ तथा पुस्तकें पढ़ाई करता हूँ तथा मुझे बहुत सारी चीज़ों से जीवन में खुशी मिलती है